जैसे कि मुझे जानकारी मिलती है पैंटस के बारे में जो दीवार पर पैंट किए जाते हैं उन में बहुत सारी परेशानियाँ रहती हैं इन में जो कैमिकल यूज़ किए जाते हैं तो वो कैमिकल जो रेहते हैं वो आखों के लिए और इस्किन के लिए बहुत हार्मफूल होते हैं इस में जो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो डिस्टैंबर बनाती हैं उसके अलावा जो और तरह के जो रंग बना के जो बेचती हैं जैसे न्यूटर कम्पनी हुई और रोयाल्क जो कलर हुआ इस में बहुत ख़तरनाक कैमिकल यूज़ होते हैं इसकी वजह से कभी कभी केंसर और सारी चीज़ें भी हो जाती हैं